हम तो खुद घूमने आए हैं आप बिहार के हैं आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ घूमने का जगह कहाँ कहाँ है

हमको ऐसा करिए कि जे हमको थोड़ा थोड़ा करके सब जगह घुरा दीजिए हम अकेले हैं

बच्चा वो अपना इस्कूल में है ऊ सबको दिए हुए हैं उसको अभी छुट्टी नहीं मिला है गर्मी की छुट्टी मिलने वाली टाइम हाँ हाँ उनको भी वहीं छोड़ दी

सबसे अच्छा जगह कहाँ है घूमने का जैसे बिहार में अच्छा जगह अच्छा ठीक है ऐसा करिए सबसे नजदीक जगह जहाँ अभी पड़ रहा है ना वहाँ से घूमते हुए चलेंगे

ठीक है काली स्थान घूम लेंगे उसके बाद नौलखा मंदिर पड़ता है

अच्छा दूसरे जगह फिर कहाँ ले जाइएगा अच्छा

नहीं अब आए हैं घूमने तो देख लेंगे सब जगह घूम लेंगे अच्छा ठीक है ठीक है और इतना पहले घूम लेंगे उसके बाद फिर आगे चलें ठीक है ठीक है रख